हलो नमस्कार सर वीवो शॉप ऑनर बोल रहे हैं जी सर मैं रिंकू जाट बोल रहा हूँ मैं हिंडोंन सिटी से बोल रहा हूँ सर मुझे वीवो वी ट्वेंटी सेवन फ़ोन लेना था जी सर जी सर इसके फ़ीचर बताएगें आप एक बार अब फाइव जी ले रहे हैं सर तो प्राइज़ तो कम समथिंग पच्चीस हजार के आस पास होगी

हाँ दो चार हजार ऊपर नीचे भी चलेगी सर लेकिन फ़ोन सेट बढ़िया होना चाहिए साहब जी ट्वेंटी सेवन ले रहे हें जो हम जी सर तो एक बार मुझे इसकी रेम रोम बताऊंगा आठ एक सौ बत्तीस है ई एम आई पे लेने में कितने में पड़ेगा सर

आपको वी ट्वेंटी सेवन बताया न वीवो का ये ई एम आई पे कितने में पड़ेगा मुझे पर मंथ ई एम आई समथिंग मैं हजार रूपए भर सकता हूँ मैं पाँच हजार कितने महीने में पड़ेगा सर कितने महीने की भरनी पड़ेगी

पाँच हजार डाउन पेमेंट जमा कराऊंगा फिर ई एम आई कितने की है और कितने महीने तक की पड़ेगी मोबाइल का प्राइज़ कितना है इसका सर वीवो वी ट्वेंटी सेवन का पच्चीस हजार कुछ पच्चीस हजार में कितनी रेम रोम मिलेगी इसमें फाइव जी तो हैं न कैमरा कितने का मिलेगा इसका सर पच्चीस हजार तो मैं डाउन पेमेंट पाँच हजार जमा करवाऊं तो ई एम आई कितने की पड़ेगी फिर हाँ जी कितने मंथ तक भरनी पड़ेगी

दस महीने तक भरनी पड़ेगी जी सर और इसमें बैटरी बैकअप कितना है सर इसका पाँच हजार कितने घंटे चल जाएगी समथिंग कितने घंटे तक चल जाएगी बैटरी समथिंग अच्छा ठीक है सर मैं आके बात करता हूँ आपके पास